किसी यादगार चढ़ाई या एडवेंचर के बारे में हम जानते हैं जैसे कि हम लोग एक बार यम पी गए थे तो वहाँ की चढ़ाई इतनी थी कि हम लोगों को याद है बहुत ज़्यादा चढ़ाई था और उसको काबू पाने के लिए हम बता रहे हैं कि कोई भी चढ़ाई चढ़ने से पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि कोई भी चढ़ाई हो हम लोग अपने मन में और अपने दिल में डर पैदा नहीं करना चाहिए